हॅलो हॅलो आंटी हॅलो आयको येता आं हॅलो आंटी कशें आसा हांव येना उलयतां हांव मेंगलोरान सोन उलयतां म्हाका मातशें तूं इंटरव्यू म्हाका मातशें इंटरव्यू जाय आहलो दितो तूं नीर निरा लागोन नीर म्हळ्यार कितें बरें

आं

ओके आनी आनी एक क्वेशन सेकेंड नीर गोंयांत केन्ना करपाक लागलीं

ओके ओके

ओके लास्ट आं वीद कशें करता

ओके

हय

ओके

ओके

ओके थँक्यू आंटी थँक्यू वेरी मच